आंनाव मोसौआलाय मोसौ गाय गैया मोसौ हालुवासो दं बेफोरखौनो जोङो मोजां गांसो नायनानै हालौनानै जानांगौनालाय बेखौ खादिङो जाहोयो दै होयो संख्रिजों आमफ्राय बेदिनो बोरमा दङ बोरमा जनम' जाब्ला बेदिनो जोङो आबार खालामो हमनानै मोजां फोसाबनानै सिखारनो रोंबाथाय गाव फेख्रायनो रोंबाथाय जों हमनानै आहार जाहोयो एबा गावनो जायोबो बेदि आरो जोंबो हमदेरनानै होबाय आमफ्राय बेदिनो दाउ दं दाउखौबो जोङो फिसा गोरलै दाउसा ओंखारोब्ला जोङो बिमाखौ खानानै दोननानै बिमाजों ज' दोननानै एंखुर गोरलै होयो आरो एंखुर गोरलै गोरलै होनानै जों जाहोयो बिदिजोंनो सामफ्रामबो बेदि आदार होयै होयै जों फेदेरो आरो हांसो दं हांसो लायो हांसोखौबो बिमानो दैखांब्लाथाय गहोबाय गनानै जेला फिसा देरो अब्ला बेखौ मा खालामो बिमाजों हगारब्ला बिमाया गासिन जोबो बिनि थाखाय जोङो मोनसे ख' बानायनानै आदार होनानै जोङो दै आरो मानिमुनि बेखौ सिफ्लेनानै बिदै ओंखामजों संनानै हांसोनो जों जाहोयो बिनो जाहोनानै जों बिदिनो बिमाजों हगारालासिनो जों बिदिजोंनो आबोर खालामनानै जों फेदेरो हांसो फिसाखौ बिमानो होब्ला बिमाया लांफानानै बुथारो होननानै जों हगारा दफाल' जोङो हगारो आमफ्राय हगारनानै आरो जोबफिनो आरो थाब हगार जाया होननानै बेनिफ्राय जोङो अमा दं अमा लायो अमा गाब जायो फिसा जायो अमा फिसा जानायखौबो जोङो जिगाब होयो गोजांगोन एखमब्ला गोजांगोन एखमब्ला अखा हागोन न' बानायनानै जिगाब होनानै अमा फिसा जनम' जाब्ला जों बेखौ आबार खालामो बिमानो दाना जाहोबाय मोजां मोजां भिटामिन इरि जाहोनांगौ बेफोरखौ जाहोनानै बिमानि आहारा मोजां मोनजायोब्ला फिसाफ्रा गिदिर गिदिर देरनोसै जों बेखौनो फानो आरो मानि जोङो मोसौ फिसाफोरबो मोसौ गायथ' गैखाया आंनाव आं लायाखै बेनो मोसौ फिसाफ्राबो बिदिनो आरो आबार खालाम नांगौ बिमाजों बिसोरथ' सानसेजोंनो खारफा फिननो हायो फुङाव जादोंब्लाथ' मालाय बिमाजोंनो खारफानो हायो बोरमाफ्राबो मोसौफ्राबो जों बिदिजोंनो मोसौ मोसाफोरखौ दाउ अमा बोरमा अमा बेफोरखौ जोङो आबार खालामो बिदिजोंनो जोङो बिदिनो थाखा फैसा बुथुमो इनायनो गोनां जायोना थाखा फैसानि साख्रि बाख्रि गैया जों बेफोरजोंनो अमा दाउफोरजोंनो फियो आरो आरो माबा सिना दाउबो दङ आंनाव सिना दाउबो दं बे सिना दाउआ जोंना माबायदि दैयो माबा थ्रिसथा गाहाम दैयो सल्लिसथा गाहाम दैयो आरो न'आव दैया हाग्रा बारियावसो दैहैयो बेखौ नागिर नांगौ जेला ओंखारो अब्लासो जों बिनि बिदैखौ मोनो ओमफाय बेखौ बेखौबो जों मा खालामो बिमानो होआ लासिनो दाउनो ग'होयो जों दाउनो गहोनानै मोनसे कारटुनाव जोबनानै दोननानै बाहाय जों बाहाय फिसाखौ फेदेरो गासिबो जिब जुन्थु गोरलैबाथाय बेदिनो फेदेर नांगौ जायो आरो उफाय गैया फेदेरनानैनो जों दोनो आरो जोब्बाय आं एथबांबो रायज्लायनो रोंला नानि जासिगोन दां